کھیلنا جناب ان دنوں میں بچے کھلے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں اس میں ان بچوں کی فزیکل فٹنیس میں بھی کافی سدھار آتا ہے جو کہ کرکٹ میں رننگ کرنے سے آتا ہے ان کی جو فیٹ اورچربی ہوتی ہے وہ اس پر باڈی پر سے کنٹرول میں آ جاتی ہے کرکٹ ایک بے انتہائی اسپیشل گیم ہے ہمارے یہاں پر ایسے موسم میں کافی زیادہ تر کرکٹ ہی کھیلا جاتا ہے اور بھی کئی سارے کھیل ہیں لیکن کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جسے زیادہ تر یہاں کھیلا جاتا ہے